हाँ नमस्ते हाँ हाँ हमारे पास फल हैं अ वही अंगूर का है लीची का है सेब है केला है सेब है दो सौ रुपये के जी अंगूर अस्सी रुपये के जी केला साठ रुपये दर्जन हो जाएगा हाँ तो हो जाएगा कब शादी है हाँ तो हो जाएगा जो कि हो जाएगा मोल भाव हो जाएगा हाँ हाँ ताज़े फल है हम रोज़ का लाते हैं वे बिक जाते हैं अब केला वही आपको लग जाएगा पचास रुपये लग जाएँगे अरे भाई बोले थे ना बोले थे न साठ रुपये तो पचास रुपये लगा दिए आप क्या कह रही हैं तो वह लग जाएगा आपको दो सौ रुपये बताए थे तो एक पचहत्तर दे दीजिएगा अब सारे फल लेंगी तो उसमें हो जाएगा अंगूर आपको पड़ जाएगा सत्तर रुपये के जी हाँ हाँ आँ तीन सौ रुपये पसेरी हाँ अनानास है मिल जाएगा आपको चालीस रुपये प्रति पीस हाँ हाँ जी वे पीस के हिसाब से मिलता है ठीक है आप बताइएगा जँ अये अं एक बार जब आपकी शादी नज नज़दीक में आ जाएगी तो हाँ ठीक है दे दीजिएगा मिल जाएगा मोल भाव से ही मिल जाएगा हाँ हाँ रेट तो बता दिए अच्छा हो जाएगा कह तो रहे हैं मिल जाएगा नहीं नहीं भाई आप आइएगा फल को देखिए हाँ ठीक है आप आइएगा फल को देखिएगा तो उस उसको चखिएगा अगर अच्छा ठीक है ठीक है कस्टमर आ रहे हैं हम रख रहे है आप आकर ले लीजिएगा नमस्ते